हेलो ड्राईवर भैया आप कहाँ हो आपको मैं पहले से सूचित कर दी थी के आपको जल्दी आना है आप इतना लेट कर चुके हो मुझे बनारस तक जाना है अभी आप वहाँ हो तो आपको आने मे कब टाइम लगेगा कब जाएंगे हम कब जाएंगे वहाँ मुझे हॉस्पिटल मे ज़ाना है आप लेट क्यों करे मुझे वहाँ ज़रूरी है बहुत ज़्यादा आप जल्दी आने की कृपा करिए क्योंकि मुझे वहाँ बहुत से बहुत ज़रूरी आपको मैंने पहले ही बताया था पर आप लेट कर रहे हो जल्दी आने का प्रयास करिए ठीक है हाँ ठीक है आईए आप